अगर सबका मतलब खाना बनाने का अलग अलग तरीका है और हमारा तरीका यह है कि हम धनिया अदरक मिर्चा लहसुन प्याज और क्या कहते हैं काली मिर्च जीरा सब कुछ लेके इकट्ठा करके एक बार में पीस पीस देते हैं फिर सब्जी को काट काट लेते हैं काट लेने के बाद धुल देते है धुलने के बाद गोभी काट लेते हैं गोभी काटने के बाद उसे तेल में काढ़ लेते हैं काढ़ने के बाद निकाल देते हैं फिर फिर उसके बाद क्या कहते हैं प्याज से तड़का दे देते हैं तड़का देने के बाद सब मसाला डाल के उसे अच्छी तरह से भूँज लेते हैं भूजने के बाद प्याज लहसुन सब डालने के बाद सब डाल देते हैं उसके बाद आटा गूथते हैं आटा गूथने के बाद छोटी छोटी चकइयाँ काटते हैं छोटी चकइयाँ काट के थोड़ा सा गैस पे तेल गैस जलाते हैं गैस जलाने के बाद तेल गरम हो जाए फिर उसी में क्या कहते हैं चकई पूड़ी डाल देते हैं लाल हो जाती हैं पूड़ियाँ पूड़ियाँ लाल होने के बाद उसे बाहर निकाल देते हैं कई प्रकार अलग अलग तरीका होता है सबका खाना बनाने का कोई कुछ लोग ऐसे हैं जो लहसुन प्याज काट के तड़का तड़का लगा के बस ऐसे कर देते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जैसे कि हम ही हैं अगर हम अपने हर मसाले को इकट्ठा करके अदरक लहसुन धनिया मिर्चा काली मिर्च जो पोस्ता का दाना ओना जो है कुछ भी हैं सबको इकट्ठा करके उसमें हम डाल के उसे एक साथ में पीस लेते हैं पीसने के बाद अपना मसाला तैयार कर लेते हैं अपना मसाला तैयार करने के बाद क्या कहते हैं तैयार हो जाता है हमारा मसाला तो हम अपनी सब्जी को काट के धुल के अच्छे से क्या कहते हैं पका देते हैं पकाने के बाद हमरी सब्जी तैयार हो जाती है जब हमारी सब्जी तैयार हो जाती हैं तो हम क्या कहते हैं जब हमारी सब्जियाँ तैयार हो गईं तो सब्जी जब तैयार हो गई मसाला ओसाला अच्छे से भूँज लिए तो उसमें आलू गोभी मटर सबको अच्छे से तले लेते हैं तलने के बाद पाँच मिनट ढाँक देते हैं ढकने के बाद ढक लेते है ढकने के बाद क्या कहते हैं उसे थोड़ी देर ढक लिए तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं तो सब्जी हमारी तैयार हो जाती है